हैलो हरिओमु भैया हा भैया तव्हां जी जेकी उबर एप्लिकेशन आहे न मां उतां गाॾी बुक कई हुई मांव जी मां अॻु ॿ कलाक अॻु ई उन ड्राइवर खे फ़ोन करे चयो की तव्हां हिन जॻहि ते अची वञजो ॿीं बजे ताईं जी त हाणे हो हुन जॻहि ते अचण लाइ मना थो करे चए तो की असां गलीअ में न ईंदो तव्हां थोरो ॿाहिरि अचो भैया एॾा एजेड माण्हू आहिनि त मां कीअं हुननि खे वठी वञी सघंदसि होसिताईं ऐं बरसाति ॾिसो तां केॾी थी पए न त भैया मां तव्हां खे इहो थी चवां की हिकु कमु कयो तां मां जेको मां तव्हां जे ते बुकिंग कई आहे न उहा मुंहिंजी कैंसिल कयो न न भैया होसि ताईं हली ई न सघंदा ठीक आहे तव्हां चओसि भली हुन खे गाॾी कैंसिल करे मूंखे न वञणो आहे मां बि काई बुक कंदुमि जी ठीक आहे महिरबानी